हमर नाम विक्रम मिश्रा भेल हम पूर्णियासँ बिलौंग करै छी हम किछु अहाँ सभके विचार राखै लए चाहि रहल छी बिजलीके बारेमे देखियो कतौ भी जे जन सेवा छै या मतलब अपन जन्माधिकार जे छै देखियौ आइ कल्हि रो रोशनी मिलै छै लाइट मिलै छै पढ़ैके लिए सभ बात सुविधा मिलै छै हमर सभके ई सभके लिए कोइ दिक्कत कोनो नहि छै लेकिन हमर जे छै संस्कृति समाजके जे एक नेतृत्व छै ओकरा हम दिनोदिन खोलै जा रहल छियै कभी भी देखियो ओकर साथ हम नहि चलि रहल छियै ई जे छै समयके अनुसार बहुत जादा प्रोब्लम क्रिएट भए रहल छै जानलियै तऽ ई सभके लए कऽ हम कहै लए चाहि रहल छी इन्टरनेट छै या कुछ माध्यम छै अहाँ अपन लैंग्वेज कऽ बरकरार राखू किछु ने किछु अहाँ सिखैके कोशिश करू अहाँ घरमे रहै छियै अहाँ घरमे बात करू अहाँ अपन लैंग्वेजमे कि अहाँके अपन लैंग्वेज अहाँके अच्छा रहत मैथिली एक अहाँ अहाँ एहन लैंग्वेज छै कि अहाँ काल्हि चारि आदमी पाँच आदमीके बीचमे बाजबै ने तऽ अहाँके बहुत मान प्रतिष्ठा मिलत आओर जे नहि समझै छै ओकरा लए देखियौ किछु नहि छै ओ तऽ अहुँ जानै छियै तऽ इएह लए हम कहै लए चाहि रहल छी कि जे जहाँ बाजबै चारि शब्द अच्छा चीज बाजबै जानलियै आओर जे नहि जानै छियै ओकरा सिखाबैके कोशिश करबै किएक तऽ हमरा जे छै देखियौ संस्कृति समाजके जे छै मैथिलीके जे चीज छै ओ तऽ हमरे सभके बरकरार राखऽ पड़तै हमरे सभके लअ कऽ चलै पड़तै हम जब अपनासँ नीचाके नहि किछु सिखेबै तऽ दुसरा आदमी कोना सिखतै इएह सभ लअ कऽ ठीक यऽ धन्यवाद